आख्खे इंडियेक वेग वेगळ्या लॉकेशनार तरे तरेचे डान्स जातात आमच्या गोंयांत सपोझ धरलें जाल्यार देखणी जाता फ्लोट जाता कार्निवाल जाता म्हाका दिसतालें हे आमचे हितूंत फॅमस आशिल्ले बट ना हे आमचे ऑरिजीनल न्हय तशें आमचो शिगमो धालो हें आमचें एक्च्यूल ऑरिजीन डान्साचें सो म्हाका दिसता तो एक मिसकन्सेपशन आसा डान्सा बद्दल जें आनी हे जे डान्स आसा पळय देखणी फ्लोट कार्निवाल तशेंच धालो सिगमो हे पक्त गोंयांतूच हें जाता चलता ताच्या भायर अशे जायना